हेलो सर आप वाटिका होटल से बोल रहें क्या जी मैंने आपको जो ऑर्डर दिया था दाल चावल सब्जी रोटी के बारे में दो प्लेट मैंने आपको ऑर्डर दिया था मंगवाने के लिए लेकिन मुझे उसमें है ना तो दो गिलास आम का जूस भी ऐड करना है इसलिए कृपया कर मुझे आप दो गिलास आम का जूस भी भिजवा देना मेरा एड्रैस आपको पता है मेरा नाम मीना हेरबार है एड्रैस मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ इसलिए मुझे दो गिलास आम का जूस भी भेजा भेजाना है क्योंकि अभी गर्मी का मौसम है इसलिए मुझे ताज़गी रखने के लिए दो गिलास आम के जूस की जरूरत है और बाँकी मेरा एड्रैस आपको पास है पहले से ऑलरेडी ऐड है उस ऑर्डर पे आप मुझे ये सब भिजवा देना आपके आपके पैसे में आपको आपके जूस के पैसे में आपको आते ही उपलब्ध करा दूंगी और ठीक है सर